रामदेव बाबा योगा सिखाबए छै बहुत अच्छा से योगा सिखाबए छै रामदेव बाबा जे जे भी रामदेव जितना भी लोग रामदेव बाबासँ योगा सिखए छै बहुत अच्छा सिखाबए छै ओ योगा इसीलिए रामदेव बाबा लग सीखना चाहिए योगा

योगा बहुत अच्छा सिखाबए छै रामदेव बाबा योगा बहुत अच्छा सिखाबए छै मतलब कि एतना सारा योगा सिखाए वला छै लेकिन रामदेव बाबासँ अच्छा कोइ ने सिखाबए छै योगा इसीलिय जितना भी इन्सान छै सबके रामदेव बाबासँ रामदेव बाबा जेकरा जेकरा भी सिखेलको छै योगा बहुत अच्छासँ सिखेलको छै इसीलिए रामदेव बाबासँ योगा सीखना चाहिए लेकिन अब तऽ नहिए इसीलिए रामदेव बाबा अच्छासँ योगा सिखाबए छै